जोंनाथ' न'आव आबादारिसो नालाय साख्रिबो गैया ओमफ्राय जोंहा माय गायदों आरोना ओमफ्राय माय गायनायाव जोंना माया एम्फौ एसे एसे जादों ओमफ्राय बे एम्फौ जानायखौ जों खारहोनो थाखाय मायआव बिदिनो जुमब्रा बिलाय ओमफ्राय बिदिनो जुमब्रा बिगुर बे जुमब्रा लेबनायनि बिगुरखौ जों बिदिनो दैयाव गारसोमनानै होयो आरो ओमफ्राय होमबा बेजोंबो एसे एसे एम्फौ जानायफ्रा खारो फाख्रा सिख्रा बिलाइ जायोना एम्फौ जायो बेखौहाय खारहोनो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो माखासे होनांगौ मुलि एम्फौ थैनायनि मुलि बेफोरखौ एसे एनै बाहायदेरो भिटामिन मोजां जानो माबा बिफांफ्रा सुक्ति मोजां थाजा मोजां बिफां जाफिननो थाखाय जोङो बिदिनो भिटामिनफोरबो समाव हासार एरि एसे होयो आरो आबादाव एम्फौ थैनायनि मुलिखौबो एसे एसे होयो एम्फौ जेब्ला जायो अब्ला ओमफ्राय बिदियाव बिदि होब्ला मायफ्रा मोजां जाफिनो आरो दै दै एरि नायना होदेरबाय ओमफ्राय दैफोरखौ खम बारा जानायफोरखौहाय मोजां नायनानै बारा जाबा बिदिनो हगारनानै होबाय आलिफोरखौ एसे ओमफ्राय खम जाबा रानबा बिदिनो दै एरि सोनानै हैबाय नायबाय बिदिनो जोंनि हास्बेन्डआ जोथोन लायो आरो ओमफ्राय जेब्ला जों न'आवबो बारिफ्राव जों गोबां बिदिनो मैगं थाइगं मावो लाफायाथ' नै दाथ' लाफा बोथोर फोनाय जासिगोन लाफा एरि खुबैयो बारियाव बानलु एरि गायो जेब्ला जों बानलु एरि गायोब्ला मोजां हाखौ सार्च खालामनोसै एवनोसै एवनानै जों हाग्रा एरिखौ गारनोसै मोजां एवग्लिनानै हासार एरि होनानै गायनोसै ओमफ्राय गायनानै बिफाङा जेब्ला गायना गायो अब्ला दै एरि होनानै मोजां देरहोनोसै ओमफ्राय मोजां बिफां जाबा जेब्ला एम्फौ एरि अरो ना होमबा जोङो बे एम्फौ एरि बिलाइफ्रा खंख्रि खंख्रा जायोना एसे गंगार खर' ना मा होनो बिदि गावब्रा गुब्रा जायो होमबा बे बिलाइ एरि एम्फौ जानो हायैनि बिदिनो मायरं रन्दै आमफ्राय ना सुनाय दै बिदिफोरखौ एसे एसे सारना होयो आरो गारनानै होयो ओमफ्राय बिदिफोरजोंबो जाथाराबा ओमफ्राय माबा मुलि एरि एसे एसे होदेरनोसै मुलि होनानैहाय ओमफ्राय बिदिनो हासार एरि बिफां मोजां जानायनि हासार एरि होनोसै मुलिबो सारनानै होनोसै ओमफ्राय बिदिनो मोजां बिफाङा मोजां जाफिनो आरो ओमफ्राय बिफाङा जेब्ला मोजां जायो सक्ति जायो अब्ला बिबार बारगोन बारनानै मोजां फिथाइ थायनोसै आरो जेब्ला फिथाइया थायनानै रायो अब्ला जोङो खानोसै माखासेखौ बिदिनो थोनाय खिनिखौ न'आव जानोसै न'आव जानानै आग्लायनायखौ माबा बिदिनो बाजारफ्रावबो एसे एनै नखर सोलिनो ताखा फैसा मोननायनि थाखाय फाननोसै ओमफ्राय बिदिनो फाननानै बायदिसिना बेलेग मैगं लाबोनोसै गथ'फोरनो मेथाइ सेथाय मेथाइ एरि जानो थाखाय मेथाइ एरि लाबोनोसै ओमफ्राय बिदिजोंनो ना बेदर बायनानै जायो आरो ओमफ्रायो माखासे बिदिनो मोननाय मानायखौ खानानै आराम सान्दुंआव फोराननोसै फोराननानै जे न'आव आराम दोननोसै दैज्लां बोथोर समावहाय बिदिनो देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै ओंख्रिफ्राव होनोसै आरो बिदि ओमफ्राय बिदिनो गोबां मैगं भेन्दि एरि लाफा एरि मावो मुला मुला बोथोराव मुला लाफा बोथोराव लाफा भेन्दि एरि सबाय बिमा एरि गायो सबाय बिमाबो ओमफ्राय बिदिनो जोगोनार फिथाइ खुमब्रा फिथाइ गायो ओमफ्राय बिदिनो मुलि एरि सारो एसे एम्फौ अरबा बिलाइफ्रा खेंख्रि खेंख्रा जाबा हासार होयो माने एम्फौ अरनो हायैनि एम्फौ जानो हायैनि मुलि एरि सारो बिदि सारनानै दै एरि लुनानै होनोसै दै होखांबा दाउ एरि एरनो हायैनि दाउ बायदिसिना मोसौ नस्थ' खालामनो हायैनि बेरा एरि गुदियाव हेबनानै होनोसै आमफ्राय फिथाइया जोबोर मोजां थायो आरो बिदिबा ओमफ्राय फिथाइफोरखौ खानानै बिदिनो बाजारफ्राव फानहैनोसै जानोसै ओमफ्राय बिदिनो मैगंखौ जोथोनै लायो साफा खालामो जायगाखौ बैसां बहल खुमब्रा जोगोनार एरिफोरखौ बैसां होनानै होनोसै बैसाङाव माननानै आराम थायनोसै ओमफ्राय बेखौ आराम दाबा लानानै फिथाइखौ हास' हास' खानोसै ओमफ्रायो बि बिजौ गाहाइयाव मानख्लायनाय मानायफोरखौ थिखोनानै होनोसै बिलाइ गाज्रिफोरखौ खानोसै बिबायदि फिथाइ थाबथा थुबथा जानायफोरखौबो सिदा जानायनि थाखाय फोसाबनानै होनोसै मोजां फिथाइ मोननोसै